जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्राइनो आबादजों थांनानै थाबोनायब्लाबो आबाद मावनानै संसार जाबोग्रा मोनसे हारिब्लाबो दिनैनि दिनाव गोबां मानसिफ्रानो आबाद मावनायखौ बाबाय आबाद मावनायनानै रां आरजिनायफोरखौ गैया खालामबाय गोरलैयै रां आरजिनो नाजानायखौ जों बांसिन नुनो हमबाय नाथाय आबाद मावनाया जोंनि संसार जानायाव गोबांथार गोनांथि दं बे बुस्थुखौ मोजाङै साननानै नायोब्ला जों एरैबादि नुहरो दिनैनि दिनाव रांल' आरजिनानै मा जानो जेबो आबादानो गैयाब्ला दिनैनि दिनाव माइ माइरंनि दाम बारायनो हमबाय गोबांथार बारायबाय आरो बायदि रोखोमनि आबाद मावनायाव गोबां रोखोमै माने जोंहा माने समाव बिबायदिनो लस बो जानो गोनां जायो बोथोरखौ लानानै आरो जोंनि मावनो रोङियाव बेखायनो जोङो बैग्यानिक पद्धथिजों बिगियाननि माखासे खान्थिजों सोलोंथाइ गोनां माखासे सुबुंफ्रा बिगियाननि माखासे खान्थिजों जुदि आबादखौ मावनो हायोब्ला जोङो बे आबादनिफ्राय गोबां रोखोम इन्खाम एबा रां आरजिनो जों हायो गोबां रोखोमनि लाब जानो हायो मोजां फिथाइ थाइहोनो हायो मोजां रोखोमनि आबाद मोनो अब्ला जोंनि नखर खुंनायाव जोङो गोबांथार जौगासार जानो हायो दिनैनि दिनाव बुंनो थाङोब्ला नुदों साफा सानैयाल' माने बेबायदि माने सोलोंथाइ लानानै आबाद मावनायखौ बेखायनो जोङो बयबो एबा बांसिन मानसियानो जुदि आबाद मावनायाव नांथाबोब्ला माइ आबादनि खोथा होन मैगं थाइगं आबादनि खोथा होन बायदिस बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइनि माने आबादनि खोथा होन थिख बेबायदिनो आबादनि फिथाय मोननायजों लोगोसे जोंहा माखासे आरो सोलोंथाइ नांबावगौ जेरैबादि प्रिजारबेसन खालामनायनि खोथा जेरैबादि आलुखौ जोङो गुसु जायगायाव दोनोब्लासो गोबाव दोननो हायो जेरैबायदि जोङो फिथाइ सामथाइ थाइजौ खान्थाल लेसु बायदि रोखोम फिथाइखौ नारेंफोर फिथाइखौ जोङो प्रिजारबेसन खालामनानै गोबाव सम दोननो हायो आरो बे फिथाइफोरनि बिदैखौ बोथोर गैयि समावबो जोङो बाहायनो हायो नाथाय आसोल बाथ्राया जाहैदों जोङो बैफोर बादि माखासे सोलोंथाइया जोंनाव गैयैनि थाखाय जोङो बिखौ गोबाव दोननानै फाननो हायैनि थाखाय मोननाय समाव स' मोनबाय बुरजा मोनबाय नाथाय बियो आद्रि जाबाय जों बेखौ प्रिजार्ब खालामनानै दोननो रोङियाव जोंहा गोबांथार लस जायो आर बे लस जानायखायनो जोङो दिनैनि दिनाव माने आबाद मावनायखौ एफा एफा खमायलांनो हमदों एबा नागारलांनो हमदों दा बेखायनो जोङो आङो मोनसे खोथाखौ बुंनो लुबैनाया बेनो बिबायदि होननानै जोङो आबादखौ मावालासेनो थानो नाङा आबादखौ मावनांगौ जाय आबादनि दारै माखासे सुबुंफ्रा एरैबायदि खालामबाय माने नांगौनि बारा केमिकेल गोनां हासार होनानै आबाद दिहुनबाय बे आबाद दिरुननायनि सायाव बे आबादखौनो जों जानानै जोंनि देहायाव गोबां रोखोमनि बेमार आजार जाबाय बे बे बिथिङै नायोब्ला जोङो जोंनि जानांगौ जोंनि जानो गोनां आबादफोरखौ ओंखायनो जों निजे मावनानै जायोब्ला जों निजे आबाद खालामनानै जायोब्ला बेयाव बेमार गोनां आबादजों मोनगोन होननानै जों आसा खालामनो हाया मानो जोङो बेमार गैयै बेमार गैयै आबाद जोङो मोनजानो हागोन जेरैबादि मैगं थाइगङावनो होन बबेबा होथावै मुलिफोरखौबो बाहायो एम्फौ बायदिसिनानिफ्राय बारग'नांगौनि थाखाय जेरैबादि माइ आबादावनो होन बा कबि आबादावनो होन बा मैगं थाइगं आबादावनो होन गासैबो बिस गोनां बिस गोनां मुलिखौ बाहाय बांद्राय बाहायनानै जोंनि जानो गोनां जों जायखौ दैलि सानफ्रोमबो जों सानफ्रामबो बाहायबाय थाग्रा मैगं थाइगंफोराव बि गासियावबो बिजानु गोनां एबा बिस गोनां जाबाय बे खेथ्र'याव बे बिथिङाव नायनो थाङोब्ला जों गावनि जानाय आदारखौ गावनो माने दिहुननानै गावनो आबाद खालामनानै जानो हायोबा जोंनि देहानि थाखाय एबा जोंनि थांनानै थानायनि बेलायाव गोबांथार जोंखौ सहाय होगोन आरो बे बिथिंजोंनो नायनानै जोङो जोंनि जानो गोनां आबादखौ जोंनो दिहुननांगौ होननानै आं सानो